नमस्ते नमस्ते क्या हाल है सर सर बढ़िया हूँ आप बताइए क्या कैसे याद क्या आपने हाँ मेरे पास ट्रैवल्स की एजेंसी है तो एजेंसियाँ मने है यात्रा के लिए टूर ऊर जैसे जाता है ना तो उसके लिए कई तरह की गाड़ियाँ होती है गाड़ियों में कई तरह की गाड़ियाँ है जैसे छोटे छोटे मिनी बस भी हैं और कार भी है सर जी सर कुछ भिंगर टाइप भी हैं तो कई तरह की मेरे ट्रैवल्स मेरे पास ट्रैवल्स हैं आपको का करना है कहाँ घूमना है जो भी आपके आप चाहते हो ज़रा हमको आप डिटेल बताएँगे ना तो उसी हिसाब से हम उसके बारे में बताएँगे तो आप चाहते क्या हैं

देखिए हमारी यह जो ट्रैवल एजेंसी है ना वह पूरा पूरी ज़िम्मेदारी लेती है जैसे गाड़ी तो आपको उपलब्ध कराएगी ही रास्ते में जैसे आजमगढ़ से आपको लखनऊ जाना है टूर अपने बच्चों को घूमाने तो आपका वह पूरा खर्चा जैसे मान लीजिए गाड़ी बुक हो गई गाड़ी में बच्चें बैठ जाएँगे आजमगढ़ से लखनऊ के बीच में कोई पर्यटक स्थल है वो भी दिखाएँगे किस होटल में आपको टिकना है सस्ते से सस्ते में महँगे से महँगे में अच्छे से अच्छे में वह सब जगह आपको दिखाएगी बताएगी उसके जो रेट हैं वह भी रिजनेबुल है और अच्छी व्यवस्था आपको मिलेंगी भाई साहब गाजिया जो है समझिए सब एकदम वेल मेंटेन है एक्यूरेट है बच्चों को लगेगा कि बहुत अच्छी गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी का एक डबल का भी आनंद पाएँगे लखनऊ में जो आपने बताया ना कि वह जैसे इमामबाड़ा है वह जुहू जूहू चिड़ियाघर होती है ना चिड़ियाघर में बच्चे देखेंगे घूमेंगे और लखनऊ का विधानसभा भी देखेंगे तो इस तरह कई जगहें लखनऊ में हैं देखने के लिए तो हम एकदम आपके बच्चे मेरा ट्रैवल्स के माध्यम से जाएँगे तो वह याद करेंगे कि हाँ किसी के माध्यम से हम लोग गए थे तो आप हमसे संपर्क करिए कितने बच्चे हैं आपके हैं कितनी गाड़ियाँ लगेंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूँगा तो आपका रेट भी फिक्स कर दूँगा उसी के हिसाब से अपना पैसा जमा करिएगा उसके बाद पूरी पूरी ज़िम्मेदारी मेरी होगी कहाँ खाएँगे कहाँ रहेंगे क्या घूमेंगे उस कब हमारे ड्राइवर जो होते हैं दिखा जा जी ठीक है ठीक है नमस्ते